बिहारमे साँस्कृतिक धरोहरि तऽ बहुत अइ बिहारमे सब जातिके हिन्दू मुसलिम सब समुदायके लोक बसैए आओर एतऽ पीर मजार मसजिद मन्दिर सबजगह मिलैए एतौका लोकमे बोली वाणी भाषोके स्तरपर देखैलए मिलै छै उर्दू मैथिली हिन्दीसब भाषाभाषी लोक एतऽ मिलिजुलिकऽ रहै छै